सीतामढ़ीके तापमानमे अबकी बहुत जादा वृद्धि भेलै इतना कठोर गरमी पड़लैया नहि बरसात होइत रहलैया किछु मौसम इतना गरमी रहलैया तापमान तऽ इतना बढ़ गेल रहलैया कि पैतालिस पैतालिस डिग्री तक चलि गेल रहलैया एहन गरमी कठोर गरमी हम कभी नहि देखले रहली हँ एहन रौदा भी नहि देखले रहली कि साव साओन भादव महिनामे नहि बरसात भेलै आओर साल देखैत रहली कि साओनमे शुरू साओन से लेके पूरा भादव बरसात होइत रहलै दिन राति बरसात होइत रहलैया आ एहि बेर देखलियै कि जेठ बैसाख जैसन धूप निकलैत रहलैया आ दिनमे ओतने गरमी भए जाइत रहलैया रातिमे आओर उमस करैत रहलैया नहि चैन से सुते दैत रहलैया गरमी एहन गरमी आइ तक कहिओ नहि देखने रही एहन तापमानके अनुभव हमरा नहि रहल हँ ई हम देखली हँ कि पहिल बेर एहन तापमान रहलैया कि पैतालिस पैतालिस डिग्री सेल्सीयस ई भारतमे सीतामढ़ीके भए गेल रहलैए अपन जीवनमे हम एहन बदलाव कहिओ नहि देखले रहली मौसमके कि एके बेर एहन पलट जेतै की साओनमे चाहे भादवमे बरसातके कोइ नामे निशान नहि रहलैया एक दिन बारिश होइत रहलेैया तऽ एक एक महिना तक सुखाड़ पड़ि जाइत रहलैया आओर किसान सब की कयलकैआ कि अपन धान जे पटा पटाके पानि पटा पटाके सब ई कैलकैया आ धान रोपलैया धान जेकर नहि रोपऽलैआ कतेक जगह तऽ कलो सुखाड़ पड़ गेलैया एतऽ उमस गरमी पड़लैया धूपके कारण गरमीके कारण कइ घरके कलो सुखाड़ पड़ि गेलैया एहन गरमी जे रहलैया जे अपना जीवनमे नहि देखले रहलियै हम बरसात भी कम भेलैया मौसममे बहुत बदलाव भए गेलैया घटा लगैत रहलैया बारिश जैसन मौसम होइत रहलैया नहि बारिश होइत रहलैया तुरन्त फिर गरमी भए जाइत रहलैया तापमान तऽ बहुत जादा बढ़ि गेल रहलैया अपना जीवनमे हम एहन गरमी नहि देखले रहली हँ कि पैतालिस डिग्री अगर सीतामढ़ीके पर जेतै बगलमे पड़ोसी देश नेपाल हइ वहाँ अगर बरसात होइत रहलैया तऽ अपना सीतामढ़ीमे पानि चलि अबैत रहलैया लेकिन सीतोमढ़ीमे एहिबेर कोइ पानिके नामो निशान नहि रहलैया वहाँ भी नहि पानि भेलै तऽ एहिके लेल पूरा नदी नाला पोखरि सब सूख गेल रहलैया तनको बारिशके नामो निशान नहि रहलैया इधर देखैत छियै कि कलो सब सूख गेल रहलै कितना खेतके बोरिङ्ग सूखि गेलै जे खेत नहि रोपऽलै नहि धान केओ किसान रोप पाओल गरमीके कारण इतना गरमी होइत रहलैया पूरा मतलब की कहूँ हम की गरमीके कारण पूरा कल उल सब सूख गेल रहलैया बोरिङ्ग तक सूख गेल रहलैया पते नहि चलैत रहलैया कि की होतै नहि होतै रोपऽतै कि नहि अगर ऐसे भी किसान सब अपन बोरिङ्ग से धान रोप राप कैलक आ पते नहि ई की होतै मौसमके तऽ पते नहि चलैत छै कि कितना गरमी रहलैया इतना कठोर गरमी हम आइ तक अपना जीवनमे नहि देखले रहली हँ अब अनुभव भए गेलक कि केना की मतलब की होतै गरमीमे की करेके छै की नहि करेके छै